जैसे शादी पड़ रही है तो वीडियो रिकार्डिंग किया जाता है क्योंकि वो लोग भी कुछ कमा सकें हाँ रिकॉर्ड किया बच्चे नाच रहे हैं लड़कियाँ नाच रही हैं शादी हो रही है लड़की लड़का का फोटोग्राफर वाले खींच रहे हैं एक तरह से कि अपने पास भी प्रमाण रख रखना बहुत जरूरी होता है फोटोग्राफ के लिए अपने पास को रखे रहिए एल्बम में तो क कभी भी मन हुआ तो उठाकर इंसान देख लिया की हमारे बच्चे के जैसे हमने बड्डे बच्चे का मनाया उसमें भी मैंने फोटोग्राफर बुलाया और बच्चे को केक काटते हुए फोटो खिंचवाया और बच्चे नाच रहे हैं उसमें भी फोटो खींचवाया तो उस फोटोग्राफर को पैसा मिल गया वो भी अपना जीवन यापन कर सकता है जैसे और किसी की शादी हुई वहाँ भी गया वो फोटो फोटोग्राफर तो उसमें भी वो दो पैसा का कमाता है यही सब चीजें देखने को अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ जैसे डाँस हो रहा है वहाँ भी नाच नौटँकी हो रही है वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है नाच रहे हैं लोग बहुत लोग तो अपने मोबाइल से भी फोटो खींच रहे हैं कैमरा वाला भी फोटोग्राफर वाला भी खींच रहा है लेकिन बच्चे भी उत्सुक होते हैं तो फोटो खींचते हैं घरवालों के पास ले आकर दिखाते हैं कि देखों वहाँ का ऐसा माहौल कितना अच्छा हुआ है जैसे सजावटे हैं देखने में जैसे फोटोग्राफर वाला खींचा उसके यहाँ जिस तरह तरह के जैसे घर ही बन रहा है तो वहाँ उसकी फोटो डिजाइन खींचकर फोटोग्राफर एक दूसरे के यहाँ भेज दिया कि देखो भाई जो घर बनवा रहे हैं इस तरह के मॉडल का घर बनवाएँ तो इंसान देखकर उसकी दिमाग और आगे तेज बढ़ता है कि हाँ देखो यह फोटो फोटो खींचकर लाया है फोटोग्राफर जरूर मँगवा कर करवाना चाहिए कि किसी किसी तरह हम लोग देखकर वैसे ही नकल करें कि जैसे वो इंसान कर रहा है ऐसे हम लोग भी उसी तरह फोटो के देख कर करें